हमर नाम भेल विक्रम मिश्रा हम पूर्णियासँ बिलाॅङ्ग करै छी हम देखिऔ अहाँ सबके बीचमे एक अपन गर्व वला एक चीज अहाँ सबके बीचमे हम प्रस्तुत करैलए चाहि रहल छी हमरा सबके देखिऔ हमर देश जे छै भारत देश एकरापर बहुत ज्यादा गर्व अइ जानलिए हमर संस्कृति समाजपर बहुत ज्यादा गर्व अइ कि हमरसबके देशमे अभी भी संस्कृतिके लऽ कऽ मान मर्यादाके अभी भी चलै छै देखिऔ शहरी क्षेत्रसँ लऽ कऽ ग्रामीण क्षेत्र जतना भी छै हरेक जगह संस्कृतिके बड़ बुजर्ग जे छै हमर सबके ओसब यूज करै छै आइ काल्हिके जे छै युवा सब ओसब भी बहुत ज्यादा यूज करै छै जे नहि जानै छै ओकरासबके हम चाहै छी कि अन्दर दिलसँ हमसब चाहै छी कि ओसब भी सिखै कि हमरसबके संस्कृति समाज जे अइ सबदिन बरकरार रहै कभी भी ईसबके दिक्कत नहि होइ जानलिए आओर हमरा गर्व अइ अपन हमर भारत देशपर जेकि हमरा यहाँ जन्म भेल ई मिट्टीपर जन्म भेल हम ई मिट्टीपर बड़ा भेल छिए हम कहैलए चाहै छी कि अपनसबके जे छै देश देशपर जतना गर्व अइ अपन संस्कृति समाजपर जितना गर्व अइ ओतना गर्व अभी किसी कोनो चीजपर हमरा सबके नहि छनि हमरा ई अइ कि देशमे जन्म भेल ई मिट्टीपर जन्म भेल हम बहुत ज्यादा गर्व तहे दिलसँ गर्व महसूस करै छी आओर हमर ज्यादासँ ज्यादा मान रहत मर्यादा रहत कि हम हमरासँ जे छोट छिअनि जे छोट भाइ भैआरी जितना छनि कि हम ओकरो ज्यादासँ ज्यादा कोशिश करि हम अपन मैथिली सिखाबैके जे नहि जानै छनि ओकरो हम सिखाबी कि ओ आगाँके समयमे ओ अपन पूर्वजके सिखाबै अपन बाल बच्चाके सिखाबै कि कभी भी जीवनमे दिक्कत नहि हुअए अपन संस्कृति समाजके मान मर्यादाके अटूट बन्धनमे लऽ कऽ रखै तऽ एहिलए हम धन्यवाद माँगै छी अपन विदाइ चाहै छी थेँक यू